हैलो

हाँ मेरी बात दलाल से हो रही है क्या जी तो मुझे ना हाँ तो मुझे ना जबलपुर में एक ज़मीन ख़रीदनी है और वहाँ पर मे को घर बनाना है तो उस हिसाब से आपके पास कोई ज़मीनें हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं अपना गार्डन भी बना सकूँ प्रदूषण भी ना रहे और पानी भी अच्छे से वहाँ पर रहे जी एक हज़ार स्क्वैर फीट तक की ज़मीन चाहिए पहले आ कर मैं ज़मीन देखना चाहूँगी ओके ठीक है अच्छा उससे कम नहीं होगा क्या अच्छा तो जैसे मे को ज़मीन पसंद आ गई और मतलब आ कर जो काम काम करवाना है मेरे को तो आप उसमें सहायता करेंगे हमारी अच्छा तो मतलब पूरा मतलब अपना पूरा घर बनने से ले कर उसका अंदर का सब अरैंज सब कुछ जी ठीक है तो मैं कल आ जाऊँ आप कहाँ मिलेंगे ग्यारह बजे सुबह चल जाएगा ठीक है तो मेरा नाम मेहरम ख़ान है और नंबर यही है मेरा आप मेरे को एड्रैस मैसेज कर देना तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी